दिक्खो जी जेह्ड़े साढ़े मजह्बी तेहार न जि'यां लोह्ड़ी आई गेई देआली आई गेई बसाखी आई गेई होर बी कोई छोटे मोटे जेह्ड़े कोई बर्त आई जंदे न दशैह्रा बी आई जंदा ऐ कोई साढ़ा जेह्ड़े आकादशी बर्त भगवान बिश्नू दा लोक साढ़े हिन्दू दुनियां बड़ा रक्खदी ऐ पूर्णीमा बर्त होई गेआ सत्त नारायन स्बामी दा बर्त एह् साढ़े सारे साढ़ा मजह्बी तेहारें च औंदे न जां इ'यां कोई कथा बार्ता होंदी ऐ साल दा इक दो बारी सप्ताह् कथा साढ़े गुरू म्हाराज न बिशनाह् ओह् बी बाह्लदे हून ग्रांऽ बी जिस बेल्लै मोदी साह्ब ने रक्खे दा हा प्रोग्राम ते राम मंदर दी मू्रती स्थापना करनी ऐ तो इ'यां गै साढ़े ग्रांऽ बिच्च बी दस रोज पैह्लै मतलब ऐ उ'ऐ उस्सै दिन तक्कर जिस दिन मूर्ती स्थापना ऐ उस दिन तक्कर मतलब कि एह्दे कोला बी अग्गे तक्कर पूर्णमाशी तक्कर राम दी कथा राम दे चरित्तरें पर रोशनी पाने दी राम दे चरित्तरें गी सोआरना सोआरियै सोआरियै गाना बजाना गे बड़ा बड्डा प्रोग्रम बी रक्खे दा असें एह्दै बास्तै होर खाने पीने दे प्रोग्राम बी होंदे जि'यां हरजीत दा जिन्ने बी श्रोता गण सुनन्ने आह्ले लोक आए दे हे जेह्ड़े सुनदे रेह् न कथा उं'दे बास्तै खाने पीने दा फल्ल फ्रूट बाकी जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी रुट्टी ऐ मतलब ऐ कि दाल चौल अंबल ते बडलै ब्रेक फॉस्ट बी करी दित्ता न्हारी जिस्सी आखने आं डोगरी च न्हारी च बी मतलब ऐ दिंदे रेह् न पुड़ी दो दो चार चार पूड़ियां आलू चनें तलियै तरकालें आह्ला जेह्ड़ा जिस्सी अस दपैह्र सपैर दी रुट्टी आखने आं ओह्दे च बी कड़ाह् जां केला फल्ल फ्रूट होर फिर शामीं रुट्टी बी दाल चौल अंबल जां होर मिट्ठा भत्त जेह्ड़ी जेह्ड़ी चीजां खाने आह्लियां ओह् बनाई दियां होंदियां ते खंद्धे रेह् आं ते पूरा बारां चौदां दिन कथा बार्ता होंदी रेही बडलै परभात फेरी बी जंदी अस लोक बी जंदे रेह् आं बाकी ग्रांऽ दियां औरतां मर्द जोआन बच्चे जेह्ड़े बच्चे बी जेह्ड़े आदमी बी दिलचस्बी रक्खदे हे कुछ कथा बार्ता च हिस्सा लैंदे इ'यां सप्ताह् कथा बी होंदी साल दी इक बार अस अपने ग्रांऽ रखोआने आं आंडै लाग्गै साढ़ै बिशनाह् कस्बा ऐ इत्थें बी साल दी दो बारी कथा होंदी ऐ इक बारी मतलब ऐ कि लोह्ड़ी गी बहौंदी ऐ लोह्ड़ी दे कोला पंज सत दस दिन पैह्लें ते जेह्ड़ी संकराती गी खत्म होंदी मक्कर संकराती गी ओह्दे च बी बाह्र दे कथा बाचक कथा सनाने आह्ले बाह्र दे एगती नैनीताल दे सद्दे दे हे पंडत बड़े बिधवान आदमी हे बड़ी अच्छी कथा सनांदे रेह् ओह्दे अलावा गवर्दन पूजा ओह् बी बड़ी धूम धाम कन्नै मनान्ने आं उत्थें उस दिन बी बड़ा बड्डा जग करने आं शैल सारे मतलब ऐ अपने लोकें औने आह्लें गी जेह्ड़े सुनन्ने आह्ले न दिक्खने आह्ले न उं'दै बास्तै खाने पीने दा प्रोग्राम मठेआइयां मठेआन बगैरा सब बनाए दा होंदा रेहा सोआल उस्सी जि'यां फर्ज कीता कि उस जगह गी सोआरना दिक्खो जी जित्थें बी कत्था बार्ता होऐ पैह्ली ते गल्ल ऐ उत्थै ओह् जगह गी पैह्ले साफ सुथरा सोआरेआ जंदा बैसे ते अजकल्ल रबाज बने दा कि पक्के गै पलसतर कराई ओड़े दे पक्खे लग्गे दे शैड्ड गै बनाई ओड़े दे हून ते अजकल्ल शैड्ड न टीन उप्पर शैड्ड न बड़े उच्चे जेह्ड़े गर्मी गी बी निं अवज़र्ब करन ते सर्दी दा बी बड़ा घट्ट असर होऐ ते जिसलै जैदा सर्दी ही उप्पर शैड्ड ऐ हा टीन दा बड़ा उच्चा शैड्ड हा उस्सी बाह्रें कनातां लाइयै ते इ'यां मतलब ऐ हवा गर्म ठंडी हवा औनै बास्तै बंद कीते दा इ'यां गै जेह्ड़ी अस ग्राएं बिच्च करने आं ओह् जैदा जि'यां कथा बार्ता कोई बी ब्हालनी होऐ ते ओह् पैह्लें ते मौसम गी दिक्खी ध्यान रक्खेआ जंदा ऐ कि जैदा जेह्ड़ी कथां बार्ता न ओह् मार्च अप्रैल च गै कीतियां जान क्योंकि इ'नें दिनें कोई शायबान दी खास लोड़ निं होंदी गर्मी सर्दी बराबर होंदी ऐ प्यास बी बड़ी घट्ट लगदी ऐ सर्दी बी निं होंदी ते दिल दिन बी बेह्ल्ले होंदे खेत्ती बाड़ी दा कम्म ऐ जेह्ड़ा बड़ा घट्ट होंदा होई जाह्ग थोह्ड़ा बौह्त कुतै गौऊ बास्तै मैहीं बास्तै कोई घाऽ शाह् आंदा कोई अद्धे पोनें घैंटे दा कम्म होंदा आंदा पाया शामीं आनियें घड़ी भर पाया सारा दिन बेह्ला होंदा के अस उस्सी कथा बार्ता च हिस्सी बी लेई सकने आं सुनी बी सकने आं होर शामीं सतसंग होंदा कथा बार्ता ते दिनें होंदी शामीं फिर अट्ठ बजे कोला लेइयै बारां बज़े तक्क फिर जेह्ड़े नौजवान बच्चे न औरतां जेह्ड़ियां न शोकीन न इश्वर दा भजन करने दियां ओह् बी कट्ठियां होई दियां होंदियां ते ओह्दे च हिस्सा लैंदियां एह्दे इलावा होर मेले मसाद्दे बी होंदे न जि'यां बसाखी दा मेला औंदा ते उस दिन बी अच्छे घर पकवान बनदे जानि के अपनी मर्जी दियां मठेआइयां जि'यां साढ़े डोगरी च बर्फी गी लोग बड़ा पसंद करदे अस आपूं खुद बी बर्फी बनान्ने आं पंज चार किलो क्योंकि बर्फी गी में अपने आप च सारें कोला अच्छी मठेआई समझना बाकी जेह्ड़ी दूआ पकोआन ओह् ते नकली तेल होंदे न अजकल्ल ते ओह् ग'ला बी खराब करदे खांसी बी लांदे मगर एह् ऐ कि घर दे दुद्ध दी जां खोआ बी अच्छी देस्सी खोआ मेंहियें दा लब्भी जंदा साढ़ै इत्थै लाग्गै ओह्दी बर्फी बनान्ने आं ते बसाखी दा आलै दोआलै खन्ने आं जां लोह्ड़ी दे उप्पर बी बर्फी ते बनोआने आं देआली उप्पर बी जेह्ड़े दो त्रै तेहार न लोह्ड़ी देआली बसाखी एह् साढ़े डोगरें दे बड्डे तेहार न ते अस बड़ी खुशी खुशी कन्नै मनान्ने आं लैजा इ'नें गल्लैं कन्नै गै में अपना भाशन समाप्त करङ जै श्री राम लेओ बिटिया श्री राम जय जय राम